ज़्यादातर गाँव घर में गाँव देहात में ठेठी हिन्दी और में बोलती है सब महिला और पुरुष सब तो हिन्दी ज़्यादातर नहीं बोल पाती है इसीलिए कॉलेज और में बच्चा सब बिद्यार्थी सब बोलती है हिन्दी इधर उतना नहीं हिन्दी बोल पाती है गाँव देहात में तो हम सब चाहते हैं कि हिन्दी ज़्यादातर बोले सब आदमी हिन्दी में बोलने से अच्छा व्यवहार अच्छा से सम्मान जानकारी होता है तो हिन्दी और में बोलना अच्छी बात है गँव देहात में उतना आदमी नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा बोलने वाला बहुत आदमी हो गया है हिन्दी तर बोल रही है लेकिन अभी उतना नहीं चल रहा है गँव देहात में कॉलेज और में इस्कूल और में चलती है हिन्दी बच्चा सब बोल लेती है हिन्दी तो हम देहात में थोड़ा थोड़ा कनि सन करना पड़ेगा बोलने के लिए तो टाइम लगबे करेगा बूढ़ पुरान ज़्यादे ठेठी बोलता है अ उसको हिन्दी उतना समझ में नहीं आता है हिन्दी तर हम लोग चाहते हैं कि सब सीखे हिन्दी भाषा क्या होता है हिन्दी भाषा बोलना क्या मयने रखता है ज़्यादातर बच्चा सब तो इस्कूल जाता है हम लोग जाते हैं कॉलेज ऑलेज तो हम लोग तो जानते हैं हिन्दी लेकिन बुढ़ पुरान ज़्यादे नहीं जानती है तो हम ज़्यादा कनि सन करने की कोशिश में हैं कि सब आदमी बोले हिन्दी पद पे हिन्दी पद पे बोलना अच्छा अच्छी बात है